नमस्कार अ'ऊं थुआनूं सनान लगी भला कुसै दा साढ़े कोई जन्मदिन होंदा है ना जां फिरी मतलब अपना जन्मदिन लाई लैओ जां कुसै दा जन्मदिन लाई लैओ जां कुसै दा ब्याह होंदा जां कोई इ'यां बड़ी खुशी आह्ली मुबारख आह्ली गल्ल होंदी जां कुसै दी नौकरी नाकरी लग्गी दी होऐ जां कुसै दा कुदै नम्बर नुम्बर आए दा होऐ शैल इ'यां कोई अचीवमैंट होई दी होऐ ते उस्सी अस कियां मतलब अपने यारें दोस्तें कन्नै कियां मनाने होन्ने अपने घरै आह्लें कन्नै कियां मनाने होन्ने ठीक ऐ पैह्ले ते एह् कि जेल्लै साढ़े कुसै दा जन्मदिन होंदा चलो मन्नी लेआ कि मेरा जन्मदिन ऐ में अपना जन्मदिन मनाऽ नी के अस केह् करने होन्ने सवेरे उठियै साढ़ी मम्मी केह् करदी कड़ाह् पूड़ियां बनांदी ठीक ऐ कड़ाह् पूड़ियां बनांदी ते अस केह् करने होन्ने ओह् खाई खूइयै ऐ पूजा पाजा करने होन्ने मतलब पैह्ले पूजा करने होन्ने फिर उस खन्ने खुन्ने होन्ने भगवान अग्गे रक्खियै इ'यां शैल भगवान अग्गे मिन्नतां करियै के रब्ब सानूं शैल उमर देऐ ओह् करै मतलब सानूं साढ़ी जिंदगी शैल बनाए है नी ओहदे बाद अस केह् करने अस अपने यारें दोस्तें कन्नै मिलने मुलने होन्ने अस बाहर पार्टी पूर्टी करने होन्ने अस जेह्ड़े मतलब खाने पीने आह्ली चीजां होंदियां अस ओह् खन्ने होन्ने केक कट्टने होन्ने अपना पूरा दिन उं'दे कन्नै टाइम स्पैंड करने होन्ने शैल इ'यां मस्ती करने जे साढ़ा मन करदा ओ अस जन्ने होन्ने जो साढ़ा मन करदा लाने दा कपड़े लाने दा खाने दा पीने दा जित्थै जाने दा मन करदा अस ओह् सब्भ ओह् चीजां करने होन्ने फिरी ओहदे बाद अस घर आई जन्ने होन्ने घर बी अस शैल केक कूक कट्टने होन्ने अपने फैमली कन्नै जां जेह्ड़ा कोई रिश्तेदार कुतै सद्दे दा होऐ ओहदे कन्ने में केक कूक कट्टियै घर गै असें रुट्टियां रट्टियां बनाई दियां होंदियां जां जां चलो घर नेईं कीता घरा आह्लें गी लेइयै कुतै बाह्र चली गे कुतै रैस्ट्रोरेंट चली गे कोई कुतै चली गे खाने पीने आस्तै रोटी खाने आस्तै पूरा दिन इ'यां शैल बनाने आस्तै इ'यां अस अपना दिन शैल बनान्ने होन्ने आं शैल करियै इनजाए करी पान्ने होन्ने हा अपने घरै आह्लें कन्नै बी ते अपने यारें दोस्तें कन्नै बी अस करी पान्ने होन्ने फिरी केह् होंदा कि अगर कुसै दा ब्याह होऐ ठीक ऐ ब्याह होऐ चलो मन्नी लेआ कि कुसै कुड़ी दा ब्याह ऐ कुड़ी दा अस मतलब मेरी भैना दा ब्याह मन्नी लेआ हैं भैना दा ब्याह होई गेआ ते बड़ियां सारियां रसमां होंदियां कुसै दिन बैंगल सैरमनी आखदे जिस्सी लोक चूड़ियां चाड़ियां पांदे हैं जि'यां हल्दी आह्ला दिन जिस दिन कुड़ी गी हल्दी लुआंदे हैं मैंह्दी जिस दिन कुड़ी गी मैंह्दी लुआंदे केह् करदे शैल शैल रुट्टियां बनांदे मतलब कोई बी बैंगल सैरमनी आह्ला दिन होऐ हल्दी आह्ला दिन होऐ भामें तुस मैंह्दी आह्ला दिन होऐ शैल शैल रुट्टियां बनांदे डी जे डू जे लगदे हैं अपने सारे लोक मतलब रिश्तेदार जेह्ड़े आए दे होंदे हल्ले म्हल्ले आह्ले जेह्ड़े आए दे होंदे अपने नच्चदे नुच्चदे शैल कीते कुड़ी गी बी नचांदे कुतै बैंगन चूड़ियां बैंगल सैरमनी आह्ले दिन चूड़ियां पोआंदे कुड़ी गी उस्सी त्यार त्यूर करदे शैल कीते इ'यां अस बैंगल सैरमनी मनाई लैन्ने होन्ने इ'यां गै अस मैंह्दी आह्ला रसम मनाई लैन्ने होन्ने ते इ'यां हल्दी आहला रसम मनाई लेन्ने होन्ने हल्दी हुल्दी लाइयै मैंह्दी मूंह्दी आह्ले दिन मैंह्दी लोआई लुइयै शैल सारे रिश्तेदार किट्ठे कुट्ठे होंदे हैं ढोल ढाल शैल बजदे इ'यां शैल पूरा इ'यां जो मन कीते दा जो होऐ बनांदे बनूंदे रुट्टी राट्टी शैल करियै इनजाए करदे फिर म्हाराज आई जंदा हून शगन आहला दिन हैं सगन आह्ले दिन केह् करदे अस कियां इनजाए करी पान्ने होन्ने शैल तरीके कन्नै सगनै कुड़ियें दा केह् होंदा कि कुड़ियां केह् करदियां कुड़ियें दे घरा आह्ले जेह्ड़े होंदे ओह् जंदे मुड़े आह्ले दे घर सगन लेइयै ठीक ऐ उत्थै डी जे डू जे लग्गे दे होंदे रुट्टी राट्टी बनी दी होंदी शैल इ'यां पूरा प्रोगराम होंदा उत्थै डांस डूंस होंदा शैल सालियां केह् करदियां जीजे गी मजाक करदियां कि चल जि'यां में सनांऽ नी मेरी भैना दा ब्याह् होएआ ते जेह्ड़ा मेरा मेरी भैना दा ब्याह् होएआ ओह्दा घरै आहला ओह् ते मेरा जीजा लग्गेआ जीजा लग्गेया ते उस्सी में नुआड़ी साली लग्गी सालियां जीजे गी मजाक मजूक करदियां शैल कीते है निं पूरा ओह् करदियां ओह्दे बाद अस केह् करने होन्ने हैं उत्थै डांस डून्स करियै नच्ची नुच्चियै ते शैल कीते ते अस घरै गी आई जन्ने होन्ने ठीक ऐ डब्बे डुब्बे दिंदे सानूं इ'यां अस ब्याह् इस तरीके दा इ'यां अस पूरी फैमली किट्ठे होइयै निं डांस डूंस करदे सब्भ कुछ स्हेई तरीके दा होंदा फिरी बरात आह्ले दिन बी अस इ'यां करने होन्ने कुड़ी चली जंदी म्हाराज पार्लर त्यार होना अस पिच्छूं इ'यां रेई जन्ने भांडे गै मांजदे कुसै आखेआ कोई बी चीज है ना इस्सी इनजाए करने दा बंदे दा अपना तरीका होना चाहिदा ठीक ऐ अगर बंदे दा तरीका स्हेई होऐ ना ते बंदा स्हेई तरीके दा इनजाए करी पांदा हून म्हाराज तुस केह् करो अपने र'वो बैठे दे अपने गै र'वो है निं अपने बिच्च गै र'वो हून तुस कोई चीज इनजाए थोह्ड़ी करी पान्ने हून तुस कोई चीज नेईं सारें कन्नै हस्सियै बोलना सारें दी सुननी मजाक होंदी एह् हस्सना खेढना नच्चना नुच्चना सब्भ किश घरा दे कम्म बी होंदे भांडे बी मांजने पौंदे पर उं'नें भांडे मांजने च बी मजा औंदा कोई आक्खे हां ते उस चीज बी अस बड़ा स्हेई तरीके दा लेइयै अस ओह् करने आं क्योंकि सारे किट्ठे होए दे होंदे कोई ओह् निं होंदा भाई म्हाराज कुसै दे घर लग्गे दे जां अपने घर लग्गे दा जां कुसै दे मांजा दे जां अपने मांजा दे कोई कोई टैंशन हैन्नी होंदी उस चीजै दी कोई एह् थोह्ड़ी ऐ भला अस कोई चीज मनाने होन्ने म्हाराज ते सानूं थड़े पर इ'यां लोग खुआन पांदे निं थड़े पर चूरमा मंग्गना ओह् इ'यां कोई गल्ल नेईं होंदी उइ'यां कोई आक्खे उइ'यां करना होऐ निं ते जिंदगी जीने दा मजा निं औंदा ना कोई फंक्शन दिक्खने दा मजा औंदा ना किश इ'यां सारें बिच्च बैठना सारें कन्नै रली मिलियै रौह्ना उस उ'आं फंक्शन कोई इनजाए करना उ'आं कोई चीज कोई बी सैलिबरेशन होई गेई उस्सी उस तरीके कन्नै करना उ'आं मजा औंदा आक्खे भला जेकर तुस म्हाराज केह् करो भला अपने गै र'वो अपने गै ओह् करदे र'वो उइ'यां तुस कोई चीज निं इनजाए करी पान्ने ते इ'यां गै दोस्तें बिच्च होंदा दोस्तें बिच्च एह् केह् होंदा कि अगर चल म्हाराज अगर कोई चीज इनजाए करने जा ने आं अस कुदै जा ने है निं दोस्तें च एह् थोह्ड़ा गल्ल भला म्हाराज में निं पैसा खरचना जां में ओह् निं करना इक दुए नै उ'नें करना पाई चलो रली मिलियै कट्ठै सब्भ चीज दिक्खने आं उतार चढ़ाव सब्भ किश दिक्खने पौंदे उ'आं सारी चीज इनजाए करी पान्ने इ'यां कोई आक्खे भला अपने च रौह्ना और होना इ'यां साढ़े कोई स्हेई तरीके दा मेद नेईं ते अगर में अपना एक्सपीरियंस शेयर करां इस चीजा च भला मिगी कनेहा लगदा ते मी बड़ा अच्छा लगदा क्योंकि मेरा अपना स्भाऽ गै इ'यै नेहा ऐ में सारे कन्ने रली मिलियै रौह्नी होन्नी सारें कन्नै मतलब मेरी कोई बी रिश्तेदार होऐ कोई बी कोई होऐ ऐसा कदें बी निं होंदा भला मेरी कुसै कन्नै बने नेईं जां मेरी कुसै कन्नै में कुसै कन्नै मतलब मूंह निं लां जां कुसै गी बलांऽ गै नेईं में सारें दा कम्म बी करी ओड़नी होन्नीं हैं ते सारें दे आक्खै बी लग्गी जन्नी होन्नी मिगी कोई कोई चीजै दा ओह् हैन्नी होंदा ऐ भला म्हाराज एह् रिश्तेदार इ'यां ते ओह् इ'यां उ'आं गै अस खुश रौह्ने अगर अस खुश रौह्चे ते अस कोई बी फंक्शन ऐ कोई बी चीज ऐ स्हेई तरीके दी इनजाए अगर अस कोशिश गै नेईं करगै ते असें कियां इनजाए करी पाना कुसै बी चीजा गी कुसै बी चीजा गी अस स्हेई तरीके दा इनजाए हैन्नी करी सकने अस हून ठीक ऐ इ'यां गै दिक्खेआ जाए भला को जरूरी थोह्ड़ी ऐ भाई जि'यां मतलब ब्याह् च बर्डे च जां कोई इ'यां कोई दिन तेहार बी होऐ कुछ बी होऐ कुछ बी होऐ मतलब को कोई निक्की हारी गल्ल होऐ कोई बी चीज गी मतलब दिक्खो अचीवमैंट जियां न अचीवमैंट केह् कोई निक्की हारी अचीवमैंट गै होऐ कि म्हाराज जि'यां मेरा निक्का भ्राऽ ऐ ठीक ऐ अज्ज नुआड़ा रिजल्ट आई गेआ रिजल्ट आई गेआ ते नुआड़े पंज सौ बिच्चा आई गे चार सौ नब्बे नम्बर आई गे चार सौ कानुए नम्बर आई गे ओह्दे आस्तै ते बड़ी अची अचीवमैंट आह्ली गल्ल ऐ एह् ओह्दे आस्तै ते बड़ी खुशी आह्ली गल्ल ऐ हैं उस चीजा गी अस कियां मनाई सकने ओहदे आस्तै चाकलेट लेई औंदे कोई केक लेइयै औंदा केक कट्टी लेआ भला ठीक ऐ भाई निक्के जने ने इन्ने नम्बर लैते न हैं उस्सी बी शैल लगदा ओह् बी अग्गें आस्तै बी शैल नम्बर लेआनदा अग्गें आस्तै बी इ'यै सोचदा कि यार जेकर में पिछले बारी इन्ने नम्बर लैते हे ते मेरे घरै आह्लें इ'यां इ'यां कीता इस्से बारी में होर शैल नम्बर लैने होर शैल कीते दे पढ़ना बस इ'यां अस अग्गें आह्ले बंदे गी अस बढ़ावा बी देई सकने अग्गें आह्ले बंदे गी स्हेई बी ओह् करी सकने उस्सी शैल फील मतलब स्पैशल फील बी कराई सकने अस स्हेई तरीके दा जरूरी नेईं ऐ भला म्हाराज अस बड्डी बड्डी चीजें ते निक्की निक्की चीजां बी अस करियै अग्गें आह्ले बंदे गी शैल ओह् करी सकने इ'यां गै अस अपने बर्डे बेडिंगां हर इक चीज इनजाए करने होन्ने जरूरी निं ऐ कोई फंक्शन बड्डा गै होऐ फंक्शन निक्का बी होऐ उस्सी बड्डा करने ना अस अपने हत्थै बिच्च होंदा बस में थुआनूं इ'यै आखना चाह्न्नी ऐ कि कोई बी चीज ऐ हस्सियै खेल्लिये हर इक चीज गी दिक्खेओ ते फिर अस स्हेई तरीके दा इनजाए करी सकने इ'यां अस कोई बी चीज इनजाए हैन्नी करी सकने अपने कल्ले बिच्च रेहियै बस में थुहानूं इ'यै आखना चाहन्नीं